مجھے بائکنگ شروع کرنے کے لیے سب سے زیادہ متاثر کیا ایک آزادی کا احساس نے راستے خود چننے نے خود سے کمپٹیٹ کرنا اور ہر رائڈ ایک نئی کہانی بن جاتی ہے پہلے تو صرف چھٹیوں میں بائکنگ کرنے کا شوق تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ شوق جنون میں بدل گیا ہر نیا سفر نے اسٹیمنا سیلف ڈسپلن اور پیشنس سکھایا پچھلے کچھ برسوں میں جب میں اپنی پروگریس دیکھی فزیکل اور مینٹل دونوں لیول پر تو اور بھی جذبہ بڑھتا گیا